टेक्नोलॉजी ऐं इंटरनेट जे इस्तेमालु थियण सां सिंधी भाषा खे ॾाढी सुठी वाधारो मिलियो आहे ॾाढो इन में ईअं थियण करे आस पास माण्हुनि ईअं इंटरनेट ऐं उनजे करे पाण में ॾाढो जुड़नि था पहिरियां फ़ोननि ते था जुड़नि उनते पोइ अची पाण में बि गेदरिंग कनि था पिया उनसां ॾाढो सुठी वधी वई आहे गेदरिंग जिते किथे हिकदमि जल्दी माण्हू पहुचीं वेंदा आहिनि ऐं सिंधीअ जे जी देवनागरी स्कूल जो बि हिते ॾाढो हाणे सुठो हली पियो आहे असां पाण ॿारनि खे दिलीअ जे जे लाजपत नगर में बाबा नेभराज स्कूल में शो धीअ ऐं पुट खे असां हुते ई पढ़ायो हुयो ऐं मां बि पहिरें खां वठी यारहें दर्जे ताईं सिंधी स्कूल में ई पढ़ियो आहियां मां नंढो हुयुसि जंहिं महिल मां दिलीअ जे बारा हिंदूरा में सिंधी स्कूल में पढ़ंदो हुयुसि उते पहिरें खां अठे ताईं मां उते पढ़ियुमि उते जा मास्तर सिंधी ॾाढा सुठा हूंदा हुआ हुते लेखक बि ईंदा काफ़ी मिलणु ॻाल्हाइणु ईंदा सुठो ॾाढो सुठो हुयो उन्हीअ खां पऐ मां न्यू राजेन्द्र नगर सिंधी स्कूल में उते पढ़ियुसि यारहें ते उते पढ़ियुसि उन्हीअ तंहिं महिल त एॾो टेक्नोलॉजी वग़ैरह कोन हूंदी या उणिवीह सौ उनहतरि सतरि जी ॻाल्हि आहे ॿहतरि में मां हायर सेंकेंडरी कयी हुई तंहिं महिल हेॾी न हुई पर हीअ स्कूल हुया हाणे पोइ स्कूल लाइ स्कूल घटि थिया पर हाणे जेको इंटरनेट जे थियण जे करे हाणे ॾाढो हिनमें जिथे किथे गेदरिंग हे हो ॾाढो सुठो थी पियो आहे ऐं ॾाढी सुठी उनमें लॻी पई आहे थोरी थोरी ॻाल्हि जुड़ण सां सभु जुड़ण सां सभु कठा थी करे सभु हिकु हंधि कठा थियनि था इनसां ॾाढो वाधारो थो थिए पियो ऐं देवनागरीअ जो बि माण्हू ॾाढो सुठो इस्तेमालु कनि था ऐं सुठो ॻाल्हाइनि था पिया ऐं सुठो अॻिते ईअं थींदो इनसां ॿियो अॻिते सुठो थींदो वेंदो थिए थो ऐं थींदो वेंदो ॾाढो ॿियो वधंदो वेंदो हा